आरे हॅलो बॉय कसो आसा आसा बरो आरे बरो गेलो पेपर तुगे कसो गेलो ब्रो रिजल्ट येलो हय पास जालो रे परसेंटेज मातशी येयल्या सेवेंटी फायवाचेर आसा हय बरो आसा मरे तुंवें सायन्स घेल्लें न्हय तूं आनी खंय शिकतालो रे हय हें कितें करपाचें आरे ब्रो कितें चितीलां टूवेल्त कोन्न

आरे आनी खंयची फिल्ड रे हय हय हांवें केलो रे हांवें विचारलोलें सो ना हांव चोडशें फादर आग्नेल सो आसा रे वेर्णा एडमिशना हावें एपलाय केलां रे हांव मेकानीकला वचपा चित्तां रे आतां म्हुगे परसेंटेज मेळपा त्रास न्हय आतां चोया कितें जाता हांवें एपलाय केलां हय डिग्री करपा एपलाय केलां रे पूण चोया आतां मेळटा जाल्यार

तुवें कितें केलां काय म्हणटा तुवें खुंयचें हेतू एपलाय केलां आय एफ बी टी ओके ओके बरें बरें बरो आसा मरे प्लेन येसकोन जातलो बरो हय चोया म्हाका मेकानिकल मेळ्यार पुरो हावंय तेतूंक जोयन कोरपा चित्तालो रे चोया आतां एडमिशन मेळ्यार बोरें जालें एपलाय केलां रे मात तें आतां रावंड जाताय न्हय रे ते परवरी तिंगा वचों पडटा रावंडा वचों पडटा चोल बरें बरो करून मागीर मेळटा